गुबैयै क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा आबादारि महरै जिउ खांनानै थायो बेजों लोगोसे माखासे फिसा फिसा फालांगिआव क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा हाबा मावो दा बेबादियैनो जे बिसिनि जिउ राहा हिसाबै आबाद मावनाय आबाद मावनानै बिखौ फाननाय बेजों लोगोसे माबा जिब जिबारि फिसिनाय जेरै दाव अमा मोसौ बोरमा बायदि फिसिनानै क'क्राझार जिल्लानि एबा जोंनि जिल्लानि सुबुंफ्रा रांखान्थियारि जौगानायाव हेफाजाब लाबोयो बेजोंनो सरासनस्रायै जिल्लानि गासै सुबुंफ्रा जोंनि आसाम रायजोनि जेनाखि फायनेनचियेल एबा रांखान्थि बिथिङाव माखासे फाननाय बायनाय थांलाय फैलाय खालामनायजों जोंनि रांखान आसामनि रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोनायाव हेफाजाब होयो बेबायदिनो आसामनि क'क्राझार जिल्लानि गासै सुबुंफ्रा फ्राय नाइनटि नाइन फारचेटआनो नाइनटि नाइन फारचेटआनो बा जौखोन्दोआनो आबादारि बिसोरो गुबुन गुबुन आबाद खालामनाय जेरै माइ फाथो बेसर सिबिं सबाय गय बिफां लायफां बायदि बायदि आबाद खालामनायनि गेजेरजों न'खर संसारजों लोगोसे रायजोआव एबा देशआव रांखान्थि बिथिं जौगानायाव हेफाजाब होयो दा बेनि अनगायैबो जोंहा रांखान्थि रांखान्थिनि जौगानायनि राहा लामा हिसाबै जोङो दाव अमा फिसिनायनि अनगायैबो जोङो माखासे दोनथुम दोनथुम दोनथुमनाय आदबजों जोङो फालांगि महरै फालांगि खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव गावखौनो फसंनानै गावनि आथिंआव फसंनानै लानाय जों नुनो मोनदों गुबैयै दानि मुगानि आबादारि आरो गोदो गोदायनि आबादारिनि गेजेराव एसे फाराग नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोबा गोदो गोदाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जेरेकि आबादारिफोर बिसोरो साब सासे मालिकआ एबा सासे माहाजोना फ्राय जौसे दाइन जि बिगा आबाद मावोमोन नाथाय दानि मुगानि जायनाखि आबादारिफोर बिसोर हयथ' दस बार' बिगानि बारा आबाद मावा बे बार' बिगा आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो बै जौसे बिगा बा दाइन जि बिगा गायनाय आबाद मावनायाव जेसेबां मोनो दा दस बार' बिगा गायग्रा गायनायावनो बिनि बारा जों आबाद दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोबा दानि आदुनिक माने गोदान नेमखान्थिजों फरमुलाजों हासार एबा माबा बायदिसिना मुवा बेसाद होनानै आबादखौ माने बारायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै दैनि दै जगायनाय हासार होनायनि बेबस्था बेफोरबादि जोंनि आबादारिफ्रा गुबुन गुबैयै आगोलनि जेनाखि आबाद आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव एसे फारागखौ जों नुनो मोनो दानि मुगायाव जोङो गोदोनि दिनाव जोंनि क'क्राझारनि गासि सुबुंफ्रा जोंखौ जों ओरै नुयोमोन जेरै फालांगि महरै जोङो रावबो माबा आबाद खालामनायखौ नुनो मोनामोन जेरै गावनो जानो थाखायल' गावनो नांगौ खिनिखौल' आबाद मावोमोन जेरै माइ बाबो फाथो बाबो जेखुनु माबाखौनो जोङो बिदि खालामामोन आरो खिन्थु दानि जेनेखि आबादारिफोर बिसोर फालांगि महरै गावनि रांखान्थियारि जौगानायखौ जौगाहोनो थाखाय आबाद खालामनाय जुनु जों नुनो मोनो बुंनो थाङोबा जेनबा दाव दाव अमाफोरखौ जों गोदो खालि जानो थाखायल' फियोमोन खिन्थु दानि मुगायाव दाव अमाफोरनि फार्म बानायनानै आमफ्राय जे माने जोंनि जिल्लानि फ्राय नाइन टइन्थि टइन्थिफाइभ पारचेन्टआनो जौखोन्दोआ बिदि अमा दाव फिसिनायनि गेजेरजों गावखौ माने रांखान्थियाव जौगासार जानायखौ जों नुनो मोनदों आर बेबादिनो रांखान्थि बिथिङाव जोङो जौगानायनिफ्राय जौगालांनायनि उनाव जोंनि थांलाय फैलायनि राहा लामानि थाखायबो गाव गावबागाव बानायनानै लानो हादों जे गारि मटर बा लादों गारि मटरनि गेजेरजों जोङो फेचेनजारफोरखौ फेजेनजार बोनानै बिजोंनो थांलाय फैलाय खालामनायनि गेजेरजों सरखारनि जेनेखि होनो गोनां टेक्स बेफोरखौबो जोङो टेक्सआवबो हेफाजाब होदों बेखौ आं नुदों आरो दा बिखायनो आं सानदों जोंनि क'क्राझार जिल्लायाबो जे गासै बिथिङावनो माने जौगाबाय जों बिखौबो होनो थांनो थांनो गोनां कारन जोंनि क'क्राझार जिल्लानि गाहाय माने जिउ राहा लामायानो जाहैबाय आबाद आबाद मावनायजों जोङो गावनि फिसा फिसौफोरखौ लेखा फोरोंदों गावनि फिसाफोर फिसा फिसौफोरनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामना होदों जों जेनबा फसंथान लुनानै होदों जेरै इनदासट्रि जेनबा इनदासट्रि बेबादिनो जों गारि गरा लानानै गारिनि बिजिनेसबो मावदों आर बेबादिनो माने दानि अनलाइन जुगाव जोङो आबादारि हिसाबै अनलाइनाव जे जोङो आखाय होयाखै बेबो नङा अनलाइन मुगायावबो जोंनि जिल्लानि गासै सुबुंफ्रा गैयाबाबो नाइनटि पारचेप्टआ अनलाइन मुगायाव गोरोबफानानै दं दा बेवहायनो आं नुदों जे क'क्राझार जिल्लायाबो जोंनि जोंनि रायजोनि एबा आसाम स्टेटनि जेनाखि राजखान्थियारि रांखान्थियारि जौगानायाव जथेस्थ' हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो होबाय थागोन बेखौ जों नुदों दा गथिखे आङो नै बे जिनिसखौ फल' खालामनानै नुनो मोनदों जे जोंनाव आबादनि अनगायैबो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जेनाखि आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनाव मोनसे जि दानायनि मोनसे माबा जेनबा हेन्दलुम हेन्दलुमनि गेजेरजों दख'ना दानाय जि दानाय बाहाय हिनजाव माहारियाबो क'क्राझार जिल्लानि हिनजाव माहारि फ्राबो अन्थथ' रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' हेफाजाब होबोनायखौ जों नुनो मोनदों आर बेबादिनो दानि गोदान मुगानि जेनाखि सिलाय मेसिन सिलाय मेसिननि गेजेरजों माने गावखौनो रांखान्थियाव जौगानायनि माखासे राहा लामाखौ जों लानाय नुनो मोनदों बेबादिनो जोंनि आबादनि गेजेरजोंनो रां खावरिया जेरै जोंनाव एसेबाबो जेरै जौगाखांदों बे जौगाखांनायजोंनो सेर सेर माखासे माखासे जेनेखि माने माखासे माबाफ्रा जेरै हाबा हुखाफ्रा हाबा हुखाफ्रा बिदिनो फैबाय थादों आरो एरबोबाय थादों जेनबा थाखा फैसा गैयाबा जों जेखुनु खामानिखौनो जों फेहेरनो हाया जेनबा थाखा फैसा थाबाय जों गारि गरा बायनो हाबाय बेनि थाखा गेजेरजों थाखा फैसा खामायनो हाबाय थाखा फैसा थाबाय जोङो हेन्दलुम इनदासट्रि खुलिबाय थाखा फैसा थाबाय गय बागान खालामनो हाबाय थाखा फैसा थाबाय बेबादिनो गोबां बेबायदि नारचारि सिस्टेमनि आबादबो जों मावनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा गुथिके आङो बुंनो नागिरदों जे आसामाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि गासै सुबुंफ्रा आबादारिनि गेजेरजों रांखान्थियारि बिथिङाव जथेस्थ' जौगानाय जौगाहोनाय बा प्रसासनखौ हेफाजाब होनायाव बाहागो लाबोदों होननानै आं सानो